माखासे सुबुंफ्रा मानो होनोब्ला माने साख्रि बाख्रि मावना बिदिनो टाउन आव थानायफ्रा न'खरआव रावबो हा हु थाब्लाबो नायनो मानसि गैया मावग्रा मानसि मोननो थांला दानि जुगाव नों हाजिरा मुजिरा मावबाबो नायफायाब्ला न'खरनि मानसिआ माइफोरखौ गायनांगौआ बहुद प्रब्लेम जायो आरो बेनिखायनो माखासे मानसिफ्रा बानाय फैबाय आरो गाय हा थाब्लाबो गायनो लुगैला एखनब्ला बिदिनो सानफिननानै सोरबा हाफोरखौ आद्रि मानो ओरैनो दोननो होननानै जा एसे मोनो गायदिनि होननानै सानफिनो आरो आमफ्राय बिदिनो हाजिरा मुजिरा होनानैब्लाबो गायो सोरबा आदि होबाय गा गायाब्लाबो गुबुननो आदि होनानै गायहोयो आरो जा एसे मोनो होननानै एसे बिदिनो सोरबा गैथारै मानसिफ्राथ' माइ खेथि मावनानै फिसा फिसौखौ फोरोङो न'खरखौ सालायो माइ खेथिआ माने जोंनि थाखाय बहुद गोनां आरो आबाद आ जोंनि माबायाव आरो जोङो सोरबा गैथारैआ सोरबा साख्रि बाख्रि गैथारिआ माइ आबाद मावनानै हाय माइखौ फाननानै फिसा फिसौखौ फोरोंनांगौ जायो आरो जोंनाव बांसिन माइरंआ गोनांसिन माइआ जोंथ' रुथि थुथि जानाय अयभास गैया जोंनि मानसिआथ' जोंनि बर' मानसिफ्रा बेनिखायनो जोङो माइखौ गायथारनांगौबा आं आंनि बे आबादफोरखौ गायोबालाय एसे बाबो सहाय मोनो हाजिरा मुजिराब्लाबो मावनो सोरबा गैथारै मानसिफ्रा मावहैनो हायो न'खराव हाजिरा गायनानै बेहा न'खरखौ सुफुंनो हायो बेनिथाखायनो गैयि मानसिखौ सहाय होनाय जायो आरो आदि खालनि गायग्रायाबो सहाय मोनो सोरहाबा गैथारै मानसिआ जुदि आदि गायोब्ला बेहा एसे मोननो हाखौ लानानै एसे जानो थाखाय एसे माइ महनब्रै महनबा मोननायानो बेहा बोजोंनि साथाम साब्रैल' जायोब्ला बेनि थाखायनो माइखौ गायनाया गोनांसिन होननानै आं सानो आरो माइफोरखौ मावनांगौ जोंथ' ओंखाम नङाब्लानो थांनानै थानो हाया मानसिआ मानसि माहारिआ बेनि थाखायनो जों ओंखामखौ जानो थाखाय माइखौथ' मावनांगोन माइ आबादखौ आंनि साननायाव आरो माइ आबादखौ गायनाया गोनांथार जोंनिआवथ' बांसिन माइखौनो बांसिन मोनो माइ थाइ फाननानैनो बयबो फिसाफोरखौ फोरोङो सोरहाबा साख्रि बाख्रि गैयिफ्रा बहुद मानसिफ्रा बेबायदि सहाय मोनबोयो आरो मोनो बेखौनो बुंनानै दोन्थनाय जाबाय आं एसेनोसै